नमस्ते जी नमस्ते जी आप बताइए लोकल कल्चर के बारे में आपको जो है क्या सब पता है क्या सब होता है आपके यहाँ क्योंकि हम भी जो है ग्रामीण के ही ये गाँव के ही रहने वाले हैं लेकिन लोकल कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं पर्व त्यौहार के बारे में क्योंकि हम लोग के पास होता नहीं है ये सब हम लोग को नहीं होता है ये चीज़ जी जी और लोकल कल्चर में क्या सब होता है जी हमारे यहाँ भी लोकल कल्चर में जो है आपको जैसे दीपावली होता है तो दीपावली में भी जो है गणेश लक्ष्मी का पूजा होता है और इसमें जो है दीए जलाए जाते हैं पूजा पाठ होता है लोग पटाखे जलाते हैं और इस तरह से जो है दीपावली भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे कल्चर में और अपनी कल्चर में हम जी जी राम जी के अयोध्या लौटने के बाद जो जो है उसी घी का दीपक जलाया गया था जी ये सब पर्व जो है हमारे यहाँ का प्रसिद्ध पर्व है और ये जो है हमारे हिंदू धर्म का जो है लोकल कल्चर में सबसे अधिक उत्तम और उचित जो है मनाया जाता है सब नागरिक जो है मनाते हैं सब लोग मनाते हैं पर्व त्यौहार में सब जो है खुशिया मनाते हैं और साथ मिलकर जो है पर्व त्यौहार और

लोकल कल्चर का जो है ये बहुत अच्छा मिल गया ज्ञान हो गया जी ठीक है धन्यवाद